गाँव में सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए ओ पी केंद्र होता है तो हम लोग ओ पी केंद्र में जाकर फिर दिखाते हैं और ज़्यादा भारी बीमारी होने के बाद यहाँ से हम लोग सदर अस्पताल जाते है सदर अस्पताल में वहाँ बहुत सारे डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं फिर भी अगर वहाँ से नहीं होता है तो हम लोग पी एम सी एच जाते हैं या डि एम सी ए जाते हैं इंद्रा गाँधी आयुर्वेद संस्थान है उसमें जाते हैं फिर भी अगर खर्च पूरा नहीं होता है तो सरकार के पास अभी स्मार्ट कार्ड बना है उससे पूरा कराते हैं नहीं तो एल आई सी है उससे पूरा कराते हैं जिन व्यक्ति को अगर ये सब नहीं है तो वो अपना घर से पूँजी लगाकर करते हैं और स्मार्ट कार्ड से बहुत सारे फायदे भी हैं उससे हम लोगों को काफ़ी सरकार सुविधा देती है और सुविधा के बाद आपको अस्पताल में जाने के लिए देख रेख भी होता है वहाँ वहाँ सारे व्यवस्था होते हैं सारे व्यवस्था के बाद सरकारी अस्पताल में फिर भी कुछ नहीं अगर दवा दारू वगैरह वहाँ से भी आधा देता है आधा हम लोग अपना लगाते हैं फिर एल आई सी से पूरा करते हैं उसको एल आई सी नहीं है तो स्मार्ट कार्ड में पाँच लाख रूपए का इन्सुरेंस होता है उससे पूरा कराते हैं उससे भी नहीं होता है तो अपना घर से हम जमीन जायजाद कुछ भी भरना भुरनी रख के हम लोग बीमारी का इलाज कराते हैं इलाज के तहत वहाँ से ठीक ठाक हो जाता है लोग और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है पूँजी कहाँ से आवेगा तो वही है एल आई सी है इन्सुरेंस कराते है ये सब है